खीर त असां रोज़ु असां सुठो ताज़ो ॿारनि जे कॉलेज लाइ असां सुठो ताज़ो ई रखंदा आहियूं

अच्छा त उअई असां त खीर त असां रोज़ु असां ताज़ो काड़े करे जेको बचंदो बि आहे खीर त असां घरि खणी वेंदा आहियूं ऐं रोज़ु असां ॿारनि जे करे असां ताज़ो खीर खणी उहा हाणे त ॾिसो हा

न त हाणे रखंदासीं सुठा त अहिड़ो अच्छा इअं इअं त असां सुठो रोज़ु असां ताज़ो असां उगाईंदा आहियूं ऐं जोकी असां ताज़ो घुराईंदा आहियूं रोज़ु असां ताज़ो ई खीर ऐं जेको असांजो खीर बचंदो बि आहे न उहो असां घरि खणी वेंदा आहियूं ऐं ॿिए ॾींहं ते उहा न खणी ईंदो आहियां ॿारनि जे करे असांखे ताज़ो खीर ई लॻंदो आहे त इनकरे तव्हां पोइ ताज़ो खीर ई खणी ईंदा आहियूं हा हा

उहा त पाणी वाणी असां खीर में न मिक्स कंदा आहियूं असां खी खीर त न त असां साम्हूं असां दोराए करे वठी ईंदा आहियूं न त ॿींहर असांजी ताज़ो छोकी कालेज लाइ खीर खणी ईंदा आहियूं उहा ताज़ो असां पाणी वारो मिक्स न कराईंदा आहियूं असां तव्हांखे ताज़ो ई खणी ईंदा आहियूं ॿारनि जे लाइ कैंटिन मां हाणे चयो त त असां ॾिसंदा हिन में ध्यानु ॾींदासीं हिन ॻाल्हि में त हाणे असांजे हिन ॻाल्हि ते असां ध्यानु ॾींदासीं हा उहा त सही था चयो हाली त पर असां जेतिरो थी सघंदो आहे असां ताज़ो ई खीर मंगाईंदा आहियूं त तव्हां चयो त हा त उहा वठणु असांजी हाणे कंहिं महिल उहा मिलावट करे था छॾनि त असां क़ुदिरती वठण वेंदा आहियूं पर ताज़ो ऐं जेको खीर बचंदो बि त खणी वेंदा हा हा हाणे सुठो ॾिसंदा